नमस्कार सारेआं गी मेरी तरफों अज्ज अ'ऊं गल्ल करना चाह्न्नी आं लोकल न्यूज दी कोई न्यूज पेपर दी ते तुसें गी पता हर कुसै देश बिच केह् होआ दा देश छुड़ो अपने लाकें बिच केह् होआ दा म्हल्ले च केह् होआ दा एह् पता होना चाहिदा केह् बाड च केह् होआ दा क्योंकि तुसें गी पता निं होंदा की साढ़े डिस्ट्रिक्ट बिच केह् होआ दा ते तुसें ई सनाना चाह्न्नी आं कि बड़े सारे ऐसे न्यूज चैनल न न्यूज पेपर बी है' जेह्ड़े बनाए गेदे न साढ़े डिस्ट्रिक्ट च ते जेह्ड़े न्यूज पेपर न ओह् घर घर बी पजाए जंदे ते औंदा न्यूज पेपर आह्ला सवेरे अट्ठ बजे आंदा ते ओह् न्यूज पेप र देई जंदा उधमपुर जेह्ड़ा ऐ ओह् न्यूज़ पेपर फेमस ऐ अमर अमर उजाला दा ते ओह्दा जेह्का मीडिया चैनल बी बनाये गेदे जेके मीडिया जेके प्लस मीडिया ते एह् सारे एह् गुलिस्तान एह् चैनल न न्यूज आह्ले चैनल केईं लोकें गी एह् चैनल पता गै नेईं ऐ उ'नें ई पता निं ऐ कि साढ़े देश दी न्यूज साढ़े उधमपुर दी न्यूज केह्ड़े चैनल बिच औंदी ते उ'नें ई पता निं चलदा ते तुसें ई सनान्नी आं कि टेक वन मीडिया ओह् जेह्की मीडिया एह् साढ़े अपने चैनल न उधमपुर दे जित्थै उधमपुर दी न्यूज औंदी ऐ तुस रोज नौ बजे दिक्खी सकदे ते दस्स बजे डोगरी बिच बी न्यूजां औंदियां जि'नें गी हिंदी निं समझ औंदी ओह् डोगरी बिच दस्स बजे दिक्खी सकदे ते असें गी पता होना चाहिदा कि साढ़े डिश टीवी बिच ओह् होआ दा केह् ऐ केह् खबर ऐ लोग बाकी न्यूज ते दिक्खी लैंदे बाकी चैनलें उप्पर हून ते बड़े चैनल आई गेदे पर असें ई जेह्ड़ा अपने डिस्ट्रिक दे बारै च पता होना चाहिदा बाकी बाद च पता होना चाहिदा पैह्ले अपने जहां दी तुसें गी पता होना चाहिदी शुक्रिया थुआढ़ा